ड्राइङ्ग लोगके लिए फायदा भए सकै छै अगर ड्राइङ्गमे बढ़िआँ करै छै ओ पेंटिङ्ग बना कऽ बेच सकै छै आ जेना हम पेंटिङ्ग करै छी तऽ हमर अलग इज्तत छै टोलामे सब बुझै छै जे पेंटिङ्ग बढ़िआँसँ कए लए छै आ हमरा बढ़िआँ गुण छै हमरो नीक लागै छै जे लोग हमरा देखैए तऽ बढ़िआँ समझैए ई बढ़िआँ पेंटिङ्ग कए लए छै अलग इज्जत मिलै छै टोलमे फायदामन्द होइ छै जे अपना क्षेत्रमे पहचान बनि जाइत छै मिथिला पेंटिङ्ग बनबैसंँ लोग ओकरा जानय लागै छै पहचानए लागै छै आओर अपन ओहिसँ संस्कृतियो बचै छै मिथिलाक संस्कृति बचैए ओहिसँ अलग पहचान बनैए